मेरी ससुराल बरघाँट में है मुझे वहाँ बस से जाना पड़ता है और इतने खराब रास्ता है कुछ पूछो नहीं किराया भी वहाँ बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन ड्राइवर लोग इतनी सावधानी से गाड़ी चलाते हैं इससे कुछ कहीं सकते ऊपर बर्थ पे भी बैठने के लिए कई बार जिद करते हैं हमें खाली की पास देख बैठना है अच्छे बाहर सुंदर दस देखना है क्योंकि वहाँ पे पहाड़ जंगल बहुत सुंदर जगह देखने को मिलती है हिसाब से एक पर्यटन क्षेत्र भी लगता है बच्चों को बहुत शौक रहता है खिड़की के पास बैठने का कई बार तब वो जिद करते हैं मैं बैठूँगा मैं बैठूँगा और फिर सीट नहीं मिल पाती इंदौर टू बालाघंट बस चलती है बर्मानंदन और भी बसे चालक की कई बार चालक एक बार जब मेरे खुद के अंकल बस लेके गए थे जब तो ने मेरे बड़े भाई के गोदी में बिठाके बस चला रहे थे इतनी अच्छी ड्राइविंग कर रहे थे कुछ पूछो नहीं चिंता नहीं करो में तो हूँ बैठने के लिए कुछ नहीं होगा इतनी बड़ी चल रहे थे बस से मैंने बहुत लंबी लंबी यात्रा करी हैं नर्बदा पर कम्मा की भी एक दो बार करी है आम का गया बीच में होशंगाबाद जहाँ जहाँ देख पचमढ़ी भी गया बस में बैठे बैठे बहुत दूर दूर तक घुमा हूँ क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में कम ही रेल्वे लाइन है बालाघाट जिले में भी कम ही रेल्वे लाइन है इसलिए अधिकांश मेरा बस का ही सफर होता है और इतना बढ़िया सफर होता है कि पूछो नहीं लेकिन बड़े बच्चे को उल्टी होती है तो इस कारण हम लोग बस से जाते हैं लेकिन फिर भी उसको वहीं बिठालना पड़ता है खिड़की के पास ही क्योंकि बस से खिड़की के पास बैठने से उसको हवा आती रहती है उससे उसको उल्टी नहीं होती चालक भी समझता है कि हाँ भाई सही है किसी किसी को ऐलर्जी होती है बहुत ज़्यादा कई बार में उसको सिक्का रखवाता मुंह में सिक्का फिर उससे चॉकलेट कोई कहता इलायची रख दो अपने अपने हिसाब से सब बताते हैं लेकिन बच्चा बहुत हो जाता है यात्रा की बात करें तो या तो बस वाले इतने अच्छी यात्रा कराते हैं एक बार पचमढ़ी गए तो बी फ़ॉल दिखा दिया फिर यहाँ से डीज़ल वाली गाड़ी चलती वहाँ पे मतलब बहुत बढ़िया मड़ई स्थान देखने के लिए बस से कर लो जिप्सी चलती है जंगल पर्यटन स्थल इतनी सुविधा बढ़ा दी कुछ पूछो ही नहीं बस में और भी कहीं जा सकते जागे स्थान देखने को मिलते हैं अमर कंटक से लेके यहाँ होती वहाँ तक जितने स्थान पड़ते हैं एक से एक कुछ सब बस के द्वारा उज्जैन महाकालेश्वर यात्रा कारी यात्रा का वर्णन इतना सुंदर है कुछ पूछ नहीं सकते